हलो जय झूलेलाल तव्हां डॉक्टर तव्हां डॉक्टर संगीता ॻाल्हायो था मां तव्हांजे पाड़े में रहंदी आहियां मिसिस आहूजा तव्हांजी तव्हांजी तव्हांजी पाड़े साम्हूं वारी बिल्डिंग में थर्ड फ्लोर ते रहंदी आहियां मिसिस आहूजा तव्हां मांखे ॾिठो हूंदो कॾहिं लटा विझंदे हांजी हांजी हांजी हा उहो मांखे असल में न ॾाढी ज़बरदस्त सुबुह खां खंघि लॻी पेई आहे जुकाम एतिरो जादा आहे की नकु ट्रिम ट्रिम करे थो इअं त इअं त मुंहिंजी हिकु त मूं हिन मुंहिंजी ससु चवे पेई अदरक ऐं ब्रांडी पी अदरक ब्रांडी पीती आहे चांहि पीती आहे पर ढराई न थी थिए हाली हा कल्हि मां असल में वेई हुअमि ॿारनि सां गॾु थोरो ॿाहिरि ऐं गोलगप्पा वोलगप्पा खाधा हुन खां पोइ त जेकी वरिती पेई आहे जंहिं बसि न अच्छा बीटाडीन जा गरारा करां छा बीटाडीन पेई आहे हम्म हम्म अॼु त ॾाढो भेण ॾाढो मुश्किल लॻे थो डॉक्टर साहिबु अचण में मुंहिंजो ॾाढो मुश्किल आहे ऐं ॿियो

हू जेको चवंदा आहिनि हिकिड़ो साओ कैप्सूल विझंदा आहियूं अच्छा अच्छा पोइ ईअं बार कोई चांहि खीरु या भाई कोई कंहिं शइ जो परहेज बरहेज चलो ठीकु ठीकु ठीकु ठीकु ठीकु ठीकु ॾाढो सुठो जय झूलेलाल भेण